हेल' आङो बे बाजै ह'टेलावहाय अमा एवनाय अर्डार होदोंमोन हो आमफ्राय बे अर्डार होनाय अमा बेदरखौ मोजाङै हराखै हो गासिबो मोजां नङा गोग्लैला गोग्लैलि लेथेर फिथेर नांला नुंला खालाम नानै लानानै फैदों हो ओंखायनो आं बादों आङो दिनैहाय ओंख्रि संनो बानानै नोंनि ह'टेलावनो अर्डार खालामनायलाय लाबोनायखौ मोजां लाबोआखै ओंखायनो आं नोंखौ बुंहरनाय जाबाय हा आंहा फैसा लस जायो ना बेबायदि नंथारै खौनो होफैब्ला गोग्लैला गोग्लैलि एसेथ' मोजाङै स्टेन्डार्ड होफै होनब्लासोथ' जों मोजां मोनो अर्डार हरनायाबो ओरैनो नङा ना